हैलो हाँ नमस्ते कहते हैं आपके यहाँ क्या चीज उपज रहा है क्या चीज उपजा है खेती में कैसा फसल है लेना है तो मने आलू भी लेंगे मक्का एथि क्या कहते हैं मटर भी लेंगे अभी दो हजार का आँ मटर भी कैसे पचास रुपये हाँ तो उस भी या अच्छा होता है ना खेती हाँ ठीक है तो आएँगे तो देखेंगे तब ना लेंगे हाँ तो आएँगे देखेंगे तब ही ना लेंगे हम हम लो हम लोग व्यापार करते हैं ता देखेंगे अच्छा माल होगा तभी ना लेंगे एक दो बोरी तो ले लेंगे हाँ ता बिजनेस करते हैं तो हाँ तो ठीक है देखेंगे तब ना भेजेंगे सिफ ठीक है एक सेकंड कहते है ता आ आते हैं कल देखेंगे तब लेंगे ठीक है तब उसी उसी टेम ना परमेंट कर देंगे ठीक है